सीतामढ़ीके जलवायु बहुत ही सुन्दर रहै छै यहाँ ने जादा ठण्डी ने जादा गर्मी रहै छै कभी कभी कभी मौसम गर्म होइ जाइ छै तऽ फेर तुरन्त बारिश होइ छै तुरन्त ठण्डा मौसम हो जाइ छै एहिके लेल यहाँके आदमी मे कोइ दिक्कत नहि होइ छै जलवायुके स्थल बनल रहै छै ई वातावरण ठण्डी ठण्डी ठण्डीके मौसम अबै छै तऽ जादा ठण्डा नहि रहै छै कभी कभी कभी ठण्डा पड़ै छै तऽ कोइ प्रकारके दिक्कत नहि होइ छै ओहिमे ने जादा ठण्डा मौसम रहै छै ने जादा गरम रहै छै आओर कभी कभी बरसात भी रहै छै तऽ ओहिके लेल कोइ दिक्कत नहि होइ छै